हमारे क्षेत्रों में पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लग चुका है परंतु कुछ ऐसी अनुवांछित पेड़ है जहाँ आपको काटना पड़ता है परंतु आए दिन गोरमेंट के तहत बहुत सारे पेड़ जंगलो में लगते हैं और लगाए जाते हैं जिससे हरयाले हरयाली बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और यह पहल बहुत सारे लोग फोरेस्ट विभाग के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा और अभी हाल ही में चल रहा है कि एक जन्मदिन हो तो एक पेड़ लगाओ उसके तहत बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें हो रही है और पेड़ लगते जा रहे हैं जिससे हमारे पर्यावरण में सुधार आ रहा है हाल ही में दो हज़ार चौबीस के एकोर्डिंग देखा जाए तो चौंतीस परसेंट पर्यावरण में सुधार आया है जिसमें पेड़ों की मात्रा बहुत बड़ी है और कटाव पर बहुत ही रोक लगा है